आङो लिरनाय समाव गोसो होथाबनानै थाबाय थानो थाखाय आङो बर' रावजोंनो माखासे खन्थाइफोर लिरो बे खन्थाइफोरखौ लिरनो थाखाय आं आंनि गोसो सिङाव थानाय माखासे सानस्रिफोरखौ बहन्नानै लाबोनानै माखासे माखासे सोदोबफोरजों मोनसे सानस्रि बानायो जायखौ आङो आंनि बर' रावजोंनो लिरो आं बेबायदिनो फुंनिफ्राय सिखारनानै मोनाबिलिसिम मा मा मावखो मा मा खालामखो बे सानसेनि माखासे सानरेबफोरखौनो बर' रावजों लिरनानै दोनो बेफोरखौ जोङो लिरनाय हुदा खालामोब्ला उननि समफ्रावबो जोङो बेफोरखौ नायफिन्नो हायो बेनिखायनो आंबो बेफोरखौ बर' रावजोंनो लिरनानै दोनो गावनि गावनि जिउनि माखासे सानस्रिफोरखौ जोङो बेबायदि लिरनानै दोनोब्ला उननि समफोरावबो जोंनि माखासे खामानिफोराव हेफाजाब होयो मानोना फुंनिफ्राय सिखारनानै जोङो मोनाबिलिसिम गोबां खामानि मावो बेफोरखौ जोङो अरायबो गोसोयाव थाबाय थाया माब्लाबा जोङो समाव बावगारनानै थाङो बेनिखायनो बेखौ सानरेब महरै लिरनानै दोनोब्ला जोङो सानसे नायफिन्नानै जोङो बेनि थुलुंगानायखौ लानो हायो सानफ्रामबो लिरनाय हुदा खालामोब्लासो जोङो गोसोयाव थुलुंगा मोनो लिरनो बे थुलुंगानिफ्रायनो जोङो गोसो सिंनि सानस्रिफोरखौ दिहुन्नानै जोङो मोगथां महराव होनो हायो बेनिखायनो आंबो आंनि फुंनिफ्राय सिखारनानै मोनाबिलिसिम आंनि सानसेनि मा मा मावखो मा मा खालामखो बेफोरखौनो सानरेब महरै लिरनानै दोनो